आङो गोबां सावगारि सेबखांनो मोजां मोनो आरो जेब्ला आं सावगारिखौ सेबखाङो फट'फोरखौ लाखाङो होमबा आङो ससेल मेदिया यावहाय हगारो आरो आं माने आङो आंनि फट'फोरखौहाय ससेल मेदिया याव आपलद खालामनो आङो मोजां मोनो बांसिन बांसिन आङो फेसबुकखौहाय फेसबुखौहाय बांसिन बाहायनाय जायो जेब्ला आङो सावगारिखौ सेबखाङो होमबा आङो पेसबुकआव आंनि सावगारिफोरखौ हगारो जाहाथे आंनि जिउ सोलिबाय थानायखौ आरो आं माबायदि सोलिगासिनो आरो आं दा मारै दं बेबो जाहाथे आंनि आंनि सोमोन्दै आंनि थासारिखौ जाहाथे गुबुन आंनि लोगोफोरा एबा आंनि नखरनि मानसिफ्रा एबा गुबुन मानसिफोराबो जाहाथे आंनि थासारिखौ हमनो हायो बा मिथिनो हायो बिनिखायनो आङो सावगारिखौ खेबखांनायनि उनावहाय आङो ससेल मिदियायाव आपलद खालामो जाहाथे जाहाथे आंनि सावगारिखौ बयबो नुयो आरो आंनि थासारिखौ बयबो मिथिनो मोनो बिनिखायनो आङो आंनि आंनि थासारिखौ एबा आंनि आं दा माबायदि दङ दुखुआव दं सुखुआव दं एबा आङो आङो दा मोजाङैनो दं एबा गाज्रिङैनो दं बेफोरखौ आं गासै गासैखौबो आं फट' फट'कआव फट'नि गेजेरजों आङो लोगोफोरनि लोगोफोरनि गेजेरावहाय आङो फेसबुकआव हगारनानैहाय आङो लोगोफोरनो मिथिहो मिथिहोयो आङो फट' आङो फट' लानो जोबोद मोजां मोनो आरो फट' लानायनि उनाव आङो ससेल मेदिया यावहाय हगारनानै बयनिफ्राय बयनि बयनिबो मिथिहोयो एबा बयनिसिमबो फोसावनो मोजां मोनो एबा आंनि सावगारिखौहाय ससेल मेदिया याव हगारनानै गुबुनफोरनो दिन्थिनो आङो मोजां मोनो बिनिखायनो आङो आङो सावगारिखौ लाखांनायनि उनाव फट' खेबखांनायनि उनावहाय आङो आंनि फटकखौहाय फेसबुकआव गुबुन गुबुन ससेल मेदिया यावहाय आङो हगारनो हगारनाय जायो